السلام علیکم جی جی ہم علمی بول رہے ہیں ہاں ہاں ہے دکان اور بتائیے اور کچھ بنوانا ہے کیا ہم تو ہاتھی گھوڑا مچھلی وغیرہ بہت چیز بنا لیتے ہیں ہاں ہاں سب بنا لیتے ہیں ارے کافی ٹائم سے ہم بناتے ہیں ہاں ہاں ہاں میرا خود کا اپنا دکان ہے خریدیں گے کیا کیا چاہیے اچھا اچھا تو مل جائے گی

سائز جیسی ہوگی اسی حساب سے پیسہ بھی لگے گا ہو گیا بھائی جیسی سائز ہوگئی تو اسی حساب سے پیسہ لگے گا آپ کو کتنا سائز چاہیے کتنا تک سائز تو بتائیے اچھا پانچ دن تک کا ہاں ہاں پاٹ ووٹ سب بناتے ہیں لکڑی کا تو پان سو روپیے ایک کا لگے گا نہیں نہیں دیکھیے میرا اتنا ہی ریٹ ہے آپ کو لینا ہو لیں ورنہ جانے دیں نہیں اور بتائیے اور بڑا چاہیے آپ کو مچھلی ٹھیک ہے مل جائے گی اوہ میں پانچ دے رہی ہوں آپ کو لینا ہے اب کب تک آپ کو چاہیے کب تک آپ ٹھیک ہے مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں ہاں اچھی رہے گی کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا لیکن ٹھیک ہے بالکل واپس کر دیجیے گا لیکن ایک ریٹ میرا فکسڈ ریٹ بھی ہے نہیں نہیں دیکھیے میرا فکسٹ ہے آپ کو لینا ہو تو لیں ورنہ جانے دیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اچھا آپ کو بنا دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے